हैलो बोल बोल रही की हमरा किछु पौधा के ज़रूरी बा क़ोन क़ोन सब है आयँ बताबू जाहिसॅं कि माइन लए हमरा के लेना छै आम के आओर गुलाब के आओरो

हँ हमरा तऽ दय दिअ आरो बताबू ने आरो क़ोन क़ोन सा पौधा है आरो

अच्छा ठीक छै मालदह मालदह के रेट बताबू अच्छा छओ सए के क़ोन कवलिटीमे छै छओ सए मे क़ोन कवलिटी के छ अच्छा

हँ आओर तीन सए वलामे अच्छा तीन सए मे कोई ज़िम्मेवारी नहि हँ आ ओहिमे लगेबो कैसे अच्छा अच्छा

हँ अच्छा ठीक छै आओर सब लीचीके गाछ कैसे बा तीन चारि रंग के दाम छनि चलूँ ठीक छै हम लए लेबऽ आमके लए जेबै लीची लए जेबै ठीक छ